اپنے کلاس میں ہم لوگ عربی سے اُردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اچھا محسوس ہوتا ہے اُس میں کبھی ہم لوگوں کا من نہیں اُٹھتا ہے کہ عربی اُردو زبان میں کیسے کریں گے عربی کو کیسے کریں گے کیوں کہ اُردو زبان جو ہے وہ بہت ہی نرم ہے بالکل ایک دم سلیس زبان ہے آسان زبان ہے ہر کوئی اِس کو سیکھ سکتا ہے تو عربی میں اُس کو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ہم لوگ روز وہ کرتے ہیں روز اپنے درجے میں اُس کو عربی رہتی ہے ایک طرف دوسرے اُردو میں کرتے ہیں اور نہایت ہی اچھا لگتا ہے کیوں کہ اُردو زبان زیادہ مشکل نہیں ہے بالکل ہی آسان ہے بالکل ہی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور اُس کے جو معنے ہیں الفاظ ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں وہ بھی متأثر کرتے ہیں لوگوں کو جو سُنتا ہے وہ بھی اِسی لیے ہم لوگ جب وہ کرتے ہیں تو اندر سے دِل کو خوشگواری ملتی ہے کہ اور کریں اور کریں کرتے رہیں عربی سے اُردو کرتے رہیں اُردو میں ترجمہ کرتے رہیں انگلش سے اُردو کرتے رہیں اور کرتے کرتے ہم لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں